जियां अस आक्खी सकने ग्रेट डांसर ओह् डांसर होंदा जेह्का अपने डांस दे कन्नै कन्नै तुसें ई स्टोरी दस्से इक्क क्हानी दस्से ओह्दा हर इक्क गैस्चर ओह्दा हर इक्क एक्शन होंदा की ओह् किश ना किश फील करा दा ओह्दा हर इक्क लाईन पर हर नया रूख होंदा इक्क नेईं क्हानी पर लैंदा ओह् हर इक्क गाने दे वर्ड गी अपने दमाक कन्नै बहोत ई सोहने तरीके कन्नै तुसे री प्रजेंट करियै दस्सदा जियां अस आक्खी सकने की कोई बी गाना चला दा ओह्दा इक्क इक्क वर्ड ओह्दी इक्क इक्क मूवमेंट देआ दी होंदी ओह् तुसेंगी फील करांदा ओह् चीज ते कन्नै अगर अस इक्क शैल डांसर दी गल्ल करचै शैल नच्चने आह्ले दी गल्ल करचै ते ओह् सिर्फ नच्ची सकदा शैल डांस करी सकदा पर कोई बिना मोटिव दे कदें ग्रेट डांसर दा एक्सपीरियंस जेह्का ऐ जेह्ड़ा बहोत ही महत्वपूर्ण डांस करदा ओह्दा एक्सपीरियंस बड़ा गै डीफ्रैंट होंदा डीप्रैंट एक्सपीरियंस होंदा उसी एक्सपीरियंस होंदा कियां हर इक्क एक्शन गी इक्क नया रुख देना कियां अपने हत्थ गी ल्हाना इ'यै अस आक्खी सकने